आबाद मावनाय माइ गायनाय खारायनायनिफ्राय लानानै खारायनाय सामार होनाय बर' होनाय हालेव जोबोमोन गोदो टेक्टर गैयामोन मोसौजों हालेवनानै गायोमोन गोबाव गायनो गोनां जायोमोन आरो दाथ' थाब थाब गायखाङो मालाय टेक्टर जाबायनालाय टेक्टरजोंनो गायजोबो माइ हानानै फाननानै रोगायोमोन मोसौ गारिफोरजों रोगायोमोन थेला गारिफोरजों रोगायोमोन दाथ' टेक्टरजोंनि रोगाजोबो रोगाखांनायनि उनाव नानायाबो आगोलाव मोसौजोंनो नाजोबोमोन मोसौजोंनो मारा होजोबोमोन दाथ' टेक्टरजोंनो नाजोबो दसेयावनो जायो मोसौवानो मोजांमोन गांसोजोंनो फोथांनानै लाखिनो हायो गांसोजोंनो लाखियोमोन गांसो जानानैनो थांनानै थायोनालाय बिसोरो फैसाबो खर'स जायामोन दाथ' टेक्टरजोंसो नालाय मोसौफोराबो खमाय लांबाय इसे गोदो मारा होदो मारा होखांनानै माइहुं खालामनानै दोनदो बेखौनो जाबाय थाबाय मोसौवा बोसोरसे